सहरसामे फसल के जॅं हम बात करी त सहरसा जिलामे मकइके उत्पादन एतेक रास भऽ रहल अछि जे अहाँ जॅं सहरसा सँ दरभंगाके यात्रा करब तऽ सहरसा सँ बिरौल धरि रोड पर अहाँके मकइ के दाना रोड पर सुखाबैत किसान नजर आयताह मकइ के एतऽ लोक बा किसान कोनो तरह के ऊपयोग भोजन मे नहि करै छथि ओ मकइ के निर्यात बाहर होइया जाहिसँ कुरकुरे के निर्माण होइ छै आ ओ कुरकुरे बाजार मे बिक रहल अछि बाकी हम कहि जे मकइ एतऽसँ कलकत्ता बम्बइ मद्रास आर आर स्टेट मे मकइ के निर्यात भऽ रहल अछि किसान ओकर उपयोग नहि करै छथि फसल मे हमरा ओहिठाम सहरसा जिलामे धान होइया चावलो होइ छै गहूँम के खेती सेहो भऽ रहल अछि गहूँम चावल किसान अपना ऊपयोगो कऽ रहल छथि आर आर फसलमे एतऽ मूँगके खेती व्यापक स्तर पर किसान करै छथि मुदा ओहिमे प्रायः देखल गेल छै जे प्रकृति के से सहयोग जे भेटबाक चाही किसान के से एहिबेर नहि भेटलै बाकि ओकरा कहि जे बारिश भऽ जाइ छै जाहिसमयमे बारिशके जरूरत किसानके रहैया ओहिसमय मे बारिश नहि होइ छै जाहिसमयमे धुप के किसानके जरूरत रहैया ओहिसमयमे धुप नै रहै छै एहितरहे किसान जरूर मेहनत करै छथि आ मुख्य फसल मे मकइकेँ उत्पादन सबसँ बेसी होइया किसान के अर्थव्यवस्था ओहिसँ समृद्ध भऽ रहल छनि